ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے اور بہت متاثر بھی کیا ہے پہلے ہم گھڑوں کا پانی پیا کرتے تھے لیکن آج ہمارے پاس فریج ہے جس سے ہم ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں پہلے جب ہمیں گرمی لگتی تھی تو ہم باہر پیڑوں کی سائے میں بیٹھ جاتے تھے لیکن آج ہمارے پاس کولر ہیں پنکھا ہے اے سی ہے اور جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ سل پر مسالہ پیسا کرتی تھیں لیکن آج ہمارے پاس مکسر ہے جس کی وجہ سے مسالہ بہت آسانی سے پس جاتا ہے ہمارے بچپن میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھی لیکن آج ہمارے گھر میں ایل ای ڈی ٹی وی لگی ہے پہلے ہم خط کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے تھے اور اس میں بہت وقت لگ جاتا تھا لیکن آج ہمارے پاس موبائل فون ہے جس کی وجہ سے ہم صرف منٹ میں ہی اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں پہلے حساب کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا تھا لیکن آج ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے جس کی وجہ سے ہم بہت لمبے لمبے حساب صرف منٹ میں ہی کر لیتے ہیں اور جب پہلے زمانے میں رات ہو جایا کرتی تھی تو ہماری والدہ دیے موم بتی جلایا کرتی تھیں لیکن آج ہمارے پاس بجلی ہے جس کی وجہ سے ہم الیکٹرک بلب الیکٹرک راڈ جلاتے ہیں اور ہمارے گھر میں پورا اجالا ہو جاتا ہے اس طرح سے ٹیکنالوجی نے میری زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے